جی ہم نے کروما پر سے آن لائن گیزر کا آرڈر کیا تھا جوکہ ہمیں کافی مناسب قیمت پر مل گیا اور گیزر کی کوائلٹی بھی جس طرح بتائی گئی تھی ویسی ہی نکلی ہے ہم اس گیزر سے کافی سٹیسفائیڈ ہیں وہ کافی کم وقت میں پانی کو گرم کر کے دے دیتا ہے کافی ٹائم بچاتا ہے اور ہم گیزر چالو کر کے شاور کنٹینیوسلی لے سکتے ہیں ہمیں گرم ٹھنڈا پانی کا کچھ وہ نہیں رہتا ہے اور جس طرح انہوں نے بتایا جس طرح سروس کا تھا انسٹالمنٹ کا جس طرح بتا جو ٹائم دیا گیا اس ٹائم پر آئیں گے وہ اسی وقت پر آئے اور جو پروڈکٹ انہوں نے ہمیں دیا ہے اس میں کچھ بھی فالٹ نہیں ہے ہم فلی سٹیسفائیڈ ہیں